इस क्वश्चन च पुच्छे दा कि बिज़नेस कैरिड आऊट इन द विलेज़ ते मेरे ग्रांऽ बिच कि बड़े सारे बिज़नेस मतलब कि हून एरिया डैवलप होआ दा ते मतलब कि तरक्की करै दा ते दकानां खुह्ल्लै दियां जैदा कोला जैदा पैह्लें छड़ियां करेआना दियां दकानां होंदियां हियां हून एह् बिजली दियां दकानां बी खुह्ल्लै दियां नेईं तां असें गी दूर जाना पौंदा हा समान थ्होंदा निं हा ते बड़ी टेंशन दी गल्ल ही ते अजकल मतलब कि सारें दियां दकानां खुह्ल्ली दियां मतलब पैह्लें कि एह् मोमोज़ फॉस्ट फूड आह्लियां दकानां नेईं होंदियां हियां हून एह्बी खुह्ल्ली दियां ते मठाई लैने आस्तै असें गी दूर जाना पौंदा हा हून बिजली दा समान लैने गी कपड़े लैने गी मतलब हर चीज़ लैने गी दूर जाना पौंदा हा पर अजकल मतलब कि सारा किश थ्होई जंदा कश कोल गै की के दकानां खुह्ल्ली दियां न एरिया डैवलप होआ दा लोकें गी पता चलै दा कि केह् अग्गें बिज़नेस करना असें लोक मतलब कि ओह् करै दे मतलब कि अपना बिजनेस बधा दे केईं नमां स्टार्ट करै दे मतलब उ'नें गी ते छोटी छोटी गल्लां दा पता गै नेईं ऐ की के मतलब कि इक बिजनेस दा असें गी चाहिदा होंदा कि बिज़नेस बिच केह् डिमांड बिच ते केह् चीज रक्खनी केह् जैदा यूज़ होआ दी केह् नेईं होआ दी बस एह् बिजनेस बी इ'यै चीज दिक्खनी होंदी कुसै बेल्लै फायदा बी होंदा असें ई बिजनेस च कुसै बेल्लै नुकसान बी होंदा केईं लोक होंदे कि नुकसान होंदा ते आखदे कि असें निं करना बिजनेस असें दकान निं करनी असें एह् निं करना ओह् एह् चीज बेही दी लोकें दे दमाग बिच ते बिजनेस होंदा गै इ'यै कुसलै लॉस मनाफा बी होई जंदा कुसलै असें गी पैसे दा घाट्टा होई जंदा कुतै घाट्टा होई जंदा लोग समझदे निं हैन एह् दोनों चीजां जुड़ी दियां होंदियां इक बिजनेस मैन आस्तै घाट्टा बी जरूरी होंदा मनाफा बी जरूरी होंदा एह् इस चीजै आस्तै असें लोकें ई जागरूक करना ते होर मतलब कि बड़ी सारी चीजां न मतलब कि हर चीज दा बिजनेस मतलब बड़ी चीजां न मतलब बिजनेस करने आस्तै ते मतलब कि जि'यां बाह्र निं जाई सकदे अस घरा बी बिजनेस करी सकने अस जि'यां अपनी सब्जी लाई ते आपूं मतलब बेची ओड़ी एह्बी मतलब एह्बी इक निक्का नेहा बिजनेस होई गेआ सेल्फ बिजनेस होई गेआ एह् होर बिज़नेस दे बारे च मतलब बड़े थॉट्स न पर ते इक मतलब बिजनेस सैट्टअप करने आस्तै केईं साल बी लग्गी जंदे ते इक मतलब इ'यां सैट्टअप निं होंदा लोक सोचदे अज्ज खोह्ल्ली दकान ते अज्ज गै सैट्टअप होई जाना इ'यां नेईं होंदा लोकें गी पता ई नेईं ऐ ओह् करना पौंदा थोह्ड़े गाह्क बनाने पौंदे थोह्ड़ी मार्किट बनाना पौंदी बड़ा सिस्टम होंदा बिजनेस बिच ते लोकें गी पता गै नेईं लोक सोचदे बस अज्ज दकान खोह्ल्ली कल्ल मेरी दकान चली जानी ते जेल्लै नेईं चलदी ते एह् आखदे दकान बंद करी ओड़ो एह् चलदी निं ऐ कोई होर बिजनेस करना बल्लें बल्लें गै चलदा हर इक चीज बल्लें बल्लें गै चलदी इकदम अगर कोई हून जि'यां जागत जागत पैदा होएआ ओह् हून उ'नें बल्लें बल्लें बड्डा होना निं इकदम थोह्ड़ी बड्डा होई जाना ते इ'यां लोकें गी पता ई नेईं ऐ लोकें गी इस्सै बारे च जागरूक करना